ہیلو جی کون بول رہے ہیں اچھا اچھا جی بتائیں چ ٹریٹمنٹ لیے رہ ہیں ڈ ٹیسٹ کرایا آ نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا ہے کتنا آپ کو بڑھا ہوا ہے کولسٹرال چلیے کوئی کوئی بات نہیں ہے آپ کھانے میں تھوڑی سی احتیاط کریں اپنے کھانے میں چلیے تو ایک تو میڈیسن لیتے رہے ہیں دوسری چیز آپ کھانے پہ اپنا دھیان دیں کھانا آپ کو کنٹرول میں کھانا ہے کوئی بھی فیٹ نہیں لینا ہے میٹ نہیں لینا ہے ویگن ڈائٹ لیں آپ تھوڑا سا سبزیوں وغیرہ سلیڈس پہ دھیان دیں نمک اور شوگر دونوں ہی کنٹرول کریں آ زیادہ یہ شوگر جو ہے وائٹ شوگر یہ آپ کو نہیں لینی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوالسٹرال بڑا ہوئے تو صرف فیٹ نہیں کھانی ہے فیٹ کے ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی فیٹس ہیں بٹر ہیں میٹ ہے وائٹ میٹ تو لے سکتے ہیں آپ چکن لے سکتے ہیں مٹن لے سکتے ہیں لیکن اور باقی وییکن ڈائٹ کا آپ دھیان دیں اپنا تو جتنے بھی ویجیٹیبلس ہیں وہ آپ لیں سوپس لیں ویجیٹیبل سوپ اور دالیں وغیرہ میں کچھ دالیں آپ سبھی نہیں ہائی پروٹین ڈائٹ بھی نہیں لینی ہے آپ کو تو تھوڑا سا صرف ویگن ڈائٹ پہ دھیان دینا ہے آپ کو اور ویجیٹیبلس آپ سب لے سکتے ہیں جی ہاں لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہائی پروٹین ڈائٹ نہیں لینی ہے تو اس میں دالوں میں بھی سب دالیں نہیں کھانی ہے آپ کو زیادہ یہ مطلب کنٹرول میں چیزیں سب چیزیں رکھنی ہے ملک لیں لیکن یہ یہ ملک نہیں لینا ہے وت فیٹ یا یہ بالائی ہٹااکے ہے وہ تو اس کی جگہ آلمنڈ ملک لیں اور کھانے پینے کا دھیان رکھیں تو اسے کنٹرول رہیں گے اور ساتھ ساتھ میڈیسن لیں ایکسرسائز کریں واک کیا کریں تھوڑا